आमच्या वाठारांत जायचे अशें खेळ आसात जे हेर वाठाराच्या खेळां परस वेगळे आसा जशें शिल्ल्यांनी खेळप ह्या खेळांत एकामेका धरप आसता पूण जमनीर खेळप न्हू झाडाचे खेळप एकामेका झाडाच्या खांद्यार चडप आनी एकट्यान सगळ्याक धरप तशेंच आमच्या गांवांत जायते अशे खेळ खेळटा जे हेर वाठारांत लेगीत खेळटा पूण आमच्या वाठारांत त्या खेळांत आमी आमच्या वेगळ्या नियम लावन खेळटा तशेंच आमचो एक सामको वेगळो खेळ आशिल्लो तो म्हळ्यार नोटबूक जो पुट्टो आसा तो आमीं मळबांत वयर शेंवटितालीं आनी तो सकयल पडता तेन्ना त्या तेका जमनीर पडपाक दिवप नाशिल्लें ताका कसो तरी धरप आसतालें नोटबुकचो पुट्टो आशिल्ल्यान तो हलको आसतालो आनी तो हवेंत सरयेर पडनासलो पूण वाऱ्याक लागून पयस पयस वतालो ताका धरपाक खूब मजा येताली अशें आमचे गांवाचे खेळ आशिल्ले